मैंने कुछ ही समय पहले फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल से फ़ोन खरीदा था जो बहुत ही अच्छा है वह फ़ोन का कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है जिससे मैं हाँ मुझे वैसे ही फ़ोटो खींचना बहुत पसंद है तो मैं उससे फ़ोटोज़ खींचती हूँ और सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ जिसमें बहुत सारे लाइक आते हैं और कमेंट भी आते हैं उसी प्रकार इसका रैम रोम उसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है यह समय एक बार चार्ज करने पे यह चौबीस घंटे से ज़्यादा रेगुलर चल जाता है इसलिए मुझे यह फ़ोन पसंद है और किसी भी परेशानी होने पे हम तुरंत कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं यह एक बहुत बड़ी सुविधा है इसलिए मुझे यह फ़ोन पसंद आया